अहाँके खाना जे ऑडर कएने रहिए जेना जे मिठाइ भेलै चाहे किछु भेलै ऑडर कएने रहिए तऽ अहाँ भेज नहि देलिए आओर हमरा इहाँ कुटुमसब आएल छिकै खाना खाना खाइलए अहाँ नहि देलिए जेना अहाँके नहि दैके रहै तऽ अहाँ कहि दैके ने चाही जे हँ हमरा टाइम लगतै आओर चाहे टाइम हइ तऽ हम दूसरा होटलसँ आनि लेतिए रहै जेना चिकन भेलै बिरयानी भेलै जेना दाले भात सब्जी भेलै मीट मछली किछु भी रहै लेकिन खाना अच्छा रहै ओहिसे हम ऑडर करि देलिए जे ओना हमर मेहमान मेहमानसब आबैवला छथिन सब खएथिन आर आओर तकरबाद कि कहैके से अहाँ एतना टाइम लगा देलिए हन एतेक टाइम नहि लगबैके चाही अगर जे हमरा मेहमान आओर छै मेहमान मेहमान आओर चलि जेतै तऽ हम बेज्जती ने हो जेबै अहाँके एतेक कहलाके बाद कनि से अथी अहाँ नहि केलिए काम जेना किछु भी होटलमे जेना मिठाइ भेलै रसगुल्ला भेलै बरफी भेलै ओसब हमरा अहाँके होटलके खाना अच्छा लागै रहै हइ ओहिसँ हम भेजली अहाँके ऑडर कएली अहाँ खाना नहि देलिए ईसब अच्छा बात नहि ने हइ ओनासे हमर कुटुम चलि जेबै चलि जैतै तब अहाँ अएबै दैलए तऽ हम ओ लैकऽ कि करबै किछु करऽवला छै तऽ हम ओ करिकऽ कि करबै जब हमर मेहमान रहबे नहि करतै तऽ हम लऽ कऽ कि करबै लेकिन अहाँके ईसब नहि करैके चाही अहाँके जेना ऑडर केलिए तऽ अहाँके भेज दैके चाही किछु भी ऑडर केलिए जेना चिकन भेलै बिरयानी भेलै जेना रसगुल्ला भेलै मिठाइ भेलै अहाँके ऑडर केलिए अहाँ देलिए नहि भेजलिए नहि ने अहाँ फोन तक नहि केलिए से अहाँ से आबू लै जाउ आओर चाहे अहाँ भेज दिऔ ककरो चाहे हमही भेजि दै छी किएक तऽ अहाँके धिआन रखैके चाही जे जहन जकरा हम ऑडर जे आदमी हमरा ऑडर केलकै हन ओ आदमीके हम भेज देतिए रहैके आब भेज दै छिए ईसब अहाँके बहुत अहाँ नाजायज करि रहलिए आओर करै छिए ईसब लेकिन अहाँके नहि करैके चाही जब हम मेहमान चलि जैतै तऽ अहाँ कि कऽ सकलिए हन हम तऽ हमरा बेथुथ बना देबै ने अहाँ अँए